ट्रेकींग म्हटलें की आमी वेगवेगळ्या नैसर्गीक ठिकाणांचेर वतात आनी थंय वतात तेन्ना आमी वेग वेगळे सामान व्हरतात जशें आमकां खावपाक जाले ट्रेकींग म्हणले की परत एक फिजीकल एक्टिवीटी येता तर ताज्या खातीर आमी उदक व्हरतात जे आमी बिसलरीचे उदकाच्या बाटल्यो व्हरतात त्यो जाल्या तश्यो वेगवेगळी पॅकेटां जाली खावपाची जाल्यार खूब लोक करतात कितें की अशें आतां एक एक हाचेर दूदसागर नाल्यार अशें जाग्यार गेले जाल्यार थंय ते पयली मजा करतात सगळें खावपाचे हे करता ते आनी परत येतना वजन लागता म्हणून ते सामान थंयच उडोवन येवप जशें की प्लास्टीकच्यो पोतयो जाल्यो उदकाच्यो बाटल्यो जाल्यो थंयच उडोवन येतात आमी समज जेन्ना ट्रेकींगाक वता तेन्ना शक्यतो ट्राय करपाक जाय की आमी अश्यो वस्तू व्हरपाक जायना ज्यो आमी थंय उडोवन येतले जशें प्लास्टीकच्यो पोतयो जाल्यो बाटल्यो जाल्यो बाटल्यो व्हरतल्यांनी घरा कडल्यान उदकाच्यो बाटल्यो व्हरपाक जाय समज खावपाक कितें व्हरपाचे जाले जाल्यार आमी डब्यानीं घालून व्हरपाक जाय सो आमी ते डबे परत घेवन येतले अशें जे आमी प्लास्टीक बीन आमी व्हरताच जे थोड्यो अश्यो गोष्टी आसतात ज्यो आमी टाळूंक शकनात जशें की चिप्स जाले जश्यो बिस्किट्यो जाल्यो जश्यो चॉक्लेटी जाल्यो नाल्यार सोफ्टड्रिंग समज थोडे जाणां व्हरतात जाल्यार आमी त्यो बाटल्यो कितें करपाचें सगळे सामान एक पोती घेवपाची आनी त्या पोतयेन घालून येतना परत येवपा जाय हाडपा जाय ज्या कारणान निसर्ग आसा पर्यावरण आसा थंयचे जे थंय दुशीत जावचेना थंय आमी कचरो करचो न्हय कित्याक तेच समज आमी कचरो केलो जाल्यार तेच फुडें वचून पर्यावरणाक मार लागता आनी ज्या कारणा खातीर जे भितरले भितरले नैसर्गीक आमचे स्थळां जी वेगळी वेगळी हे जाले वॉटरफॉल म्हणटात ते जाले नाल्यार नदयो जाले व्हाळ जाले ते दुशीत जातले आनी थंय मागीर लोक वचपाचे कमी जाता सो आमी तेच ट्राय करपाक जाय की आमी पर्यावरणाक जो मेन जसो कचरो आमी उडयतात तो आमी उडोवपाक जायना बेश्टी झाडां मारपाक जायना थंय वता तेन्ना बेश्टे हे मजा म्हणून झाडां मारता आनी आनीक कितें जाय म्हूण लाकडां जाय म्हणून झाडां मारतात ते आमी करपाक जायना थंय वतकीर